हा मां मींहं जे मौसम में जॾहिं मींहुं पवंदो आहे उन नज़ारे जो चित्र ठाहियो हो जॾहिं मींहुं पवंदो आहे त ॿार ख़ुशि थींदा आहिनि ॿार नचंदा टपंदा आहिनि मींहं में पुसी करे मींहं जो वजो मज़ो वठंदा आहिनि इन मींहं में किसान ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि छो त हिन चित्र जो ठाहिण जो महत्व इहो ई आहे त उन मींहं जे करे किसान जी खेती बाड़ी ॾाढी सुठी थींदी आहे ॾाढी पोख थींदी आहे उन जे मींहं जे पवण जे करे उहो ई ॾाढा इंतिज़ारु कंदा आहिनि इन करे ई पाण खे अनाज खाइण लाइ मिलंदो आहे मार ॿार मींहं में ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि छो त उन्हनि खे मींहं में पुसणु वणंदो आहे मींहं में ॿारनि खे पुसण सां उन्हनि जे बदन में ॾाढी थधिकारु मिलंदी आहे ऐं इन लाइ हो उन्हनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे छो त मींहुं पाण खे ज़रूरी खपे इन करे ई पंहिंजे मौसम जी ईअं ॾाढी वॾी महत्व आहे छो त पाण खे किसाननि जे करे ई अनाज मिले थो ऐं किसान हुन जो इंतिज़ारु कंदा आहिनि